मच्छड़केँ कारणे जे ई दुनू बीमारी अछि डेंगु आ मलेरिया एहिसँ बचैकेँ जे व्यवस्था हमसभ पूर्वे से करै छियै जेना माल जाल केँ थड़ि केँ साफ रखनाई ओकरा खड़ड़िके एकटा घुड़ासीके व्यवस्था केनाई ओहि घुड़ासीमे किछु भाँगकेँ पत्ता दऽ देनाई ताकि मच्छड़ आस पाससँ भागि जाय दोसर जे किछु केमिकल्स के छिड़काव या फिनाइल वगैरह नालामे देनाई नहि किछो तऽ किरासन तेलकेँ छिड़काव नालामे कऽ देनाई घर आङ्गनकेॅं से भोर साँझ झाड़ू लगेनाई तकर बाद घरमे झोल नहि हुए तकर व्यवस्था देखनाई आओर फेनाइल वगैरहकेँ उचित इन्तजाम ई सभ हमसभ करै छी ताकि मच्छड़ नहि काटै सभसँ बेसी जे इन्तजाम करै छी से अन्तमे अहु सभ बात से मच्छड़क प्रकोप कम नहि होइया कम होइत नहि दिखाई दैया तऽ मच्छड़दानीके उपयोग कऽ लै छी आ चुपचाप सँ खा पीकऽ मच्छड़दानीमे घुसिकऽ सुति रहै छी आओर जखन बैसार रहल तऽ किछु ओ कॉइल वगैरह अबै छै हिट अबै छै या फेर मच्छड़ अगरबत्ती अबै छै ई सभ एकाधटा जरेलहुँ लेकिन आर्थिक कारणे बहुत बेसी ई सभ नहि जराएल जा सकैयाऽ बड परमानेन्ट जे छै व्यवस्था से मच्छड़दानियेके छियै आइ तक गाँव घरमे